وعلیکم السّلام جی جی آپ کی بات بوٹیک سے ہو رہی ہے جی جی جی ہمارے پاس فینسی نارمل آپ جس طرح کی بھی چاہیے گی آپ کو جس کوالٹی کے بھی چاہیے گی ہمارے پاس سبھی طرح کے فینسی ڈریسز ساڑیاں سبھی مِلے گی آپ کو ہمارے پاس جو ہے سکس ہنڈریڈ سے جو شروع ہے ہمارے پاس ٹو تھاؤزینڈ تھری تھاؤزینڈ سبھی کوالٹی کی ہیں ہماری بوٹیک صبح نو بجے سے شام سات بجے تک جی فرائیڈے فرائیڈے میں جو ہے ہمارے بوٹیک کھلتا ہے ساڑھے بارہ بجے سے صرف ڈھائی بجے تک کھلے گا اس کے جی اس کے بعد میں پانج بجے سے ساڑھے سات سات بجے تک ہم بوٹیک بند کر دیتے ہیں جی جی ہمارے پاس ہر کوالٹی کے گاؤن وغیرہ ساڑیاں بلاؤز سبھی چیز اویلیبل ہے آپ آئیے گا تو ایک بار دیکھیے گا جی جی جی اب آپ آڈر کیجیے ہم آپ کو جی جی جی بتائیے میں لکھ رہی ہوں اور کیا چاہیے اچھا تو آپ آئیے گا تو لے کر جائیے گا ہم آپ کا جو ہے آپ ایڈریس بتا دیجیے گا ہمیں ہم اسی ایڈریس پہ یا تو آپ کے گھر پہونچا دیں گے یا پھر آپ آئیے گا تو آپ لے کر جائیے گا ساتھ میں اور بہت بھی ساری چیزیں ہیں اویلیبل ہیں اور بھی کوالٹی میں تو آپ آئیے گا ہمارے بوٹیک تو آپ کو اور بھی اچھے اچھے جو ہے کوالٹی کے ہم دکھائیں گے جی جی جی جی جی کا کر دیجیے گا آپ جی اوکے شکریہ